हमारे यहाँ गाजीपुर जिले में स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सुविधाएँ चिकित्सा की हर सुविधाएँ हम लोग को उपलब्ध हैं और जो स्थानीय समुदाय की हम लोग की जरूरतें पड़ती हैं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में वो सब सुविधाएँ मिलती हैं जैसे हम लोग को सेवाएँ में एंबुलेंस की व्यवस्था होती है गर्भावस्था में होते हैं एंबुलेंस के द्वारा चले जाते हैं हास्पिटल उसकी चिकित्सा अच्छी तरह से हो जाती है डेलीवेरी अच्छे हो जाती है जो भी उनकी आशा हैं वो ज़्यादा सुविधा दे रही हैं उनके माध्यम से भी सबको अच्छी सुविधा मिल रही हैं हास्पिटल में भी एक रुपए की पर्ची पर सबको अच्छी दवाइयाँ अच्छी सेवाएँ मिल रही हैं कोई भी जाँच वगैरह है सब अच्छे से एक रुपए में की पर्ची में हो जा रही है और दवा भी अच्छी तरह से मिल रही हैं अच्छे डाक्टर भी हैं हर एक सुविधा मिलती है सबको सब गरीबों की सेवाएँ भी अच्छी तरह से हो रही हैं मिल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है हर सुविधा उपलब्ध हैं और सुविधा का लाभ सब लोग ले रहे हैं गाजीपुर जिले में मैं गाजीपुर की चिकित्सा सुविधा को धन्यवाद करती हूँ थैंगक यू